بائک کے طویل سفر میں ہم ایسے صحتمند رہتے ہیں کہ جب ہم ایک طویل سفر کے لیے نکلتے ہیں تو کچھ دور چلنے کے بعد بائک چلانے کے بعد ہم کسی بھی ریستورا میں ٹھہرتے ہیں اور کچھ دیر آرام کرتے ہیں پھر اس کے بعد جب تھکان سے ہمیں راحت مل جاتی ہے پھر وہاں سے ہم آگے منزل کی طرف بڑھتے ہیں اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو صحتمند رکھتے ہیں اور جب ہم سڑکوں پر ہوتے ہیں لمبے سفر کے دوران تو ہم کھانے میں ہلکے کھانے کو کھانا پسند کرتے ہیں مطلب زیادہ تیل والا کھانا کھانا بالکل پسند نہیں کرتے ہلکی چیزیں ہلکی اشیاء کو لینا پسند کرتے ہیں اور جب لمبے سفر پر ہم ہوتے ہیں تو کمر درد یا کندھے میں درد ہمیں محسوس ہوتا ہے کیوںکہ یہ عام سی بات ہے کہ جب لمبے سفر پہ ایک انسان نکلے گا تو اس کو کمر درد یا کندھے میں یا جسم کے کسی بھی اعضاء میں درد یا تکلیف کا احساس اسے ہوگا